नी तुम तुमी तुमी तुमी तुमी आमचे कडेन रॅजिस्टर जर जावश्यात जाल्यार तुमका हांव नाल्या आनी कोणूय दुसरो गायड आसा तो गायड तुमका रोकडो सगळ्यो गजाली हे करतलो आनीक थंय बरयल्ले आसा रॅजिस्ट्रेशन फी बीन कितली रॅजिस्ट्रेशन फी भरून हे करात तुमका आमी दोन चार गजाली सामक्यो प्रॉमिनंट दाखोवपा शकता म्हणजे एक कितें आसा एक गोंया भितर देरीज ऑनली वान म्युजीयम म्हणजे हावजीज ऑफ गोवा अशें म्हणून एक म्युजियमूच केला एक बरो नॅशनल लॅवल आमचो जॅराक जॅराक डिकूना म्हणून आरकिटेक्ट आसा ताणी हाउजीज ऑफ म्युजियम म्हणून हांगात तोड्डा परवरीं आसा ते आनी थंय गोंयची सगळी रिसर्च करून गोंयची सगळीं वेग वेगळी तरेची घरां कसले कसले तरेचे आसात आनी तांचे भितरले स्ट्रक्चर कशें भायलें कशें कसले मटेरीयल वापरताले डिजायन करताले आनी पुर्तूगीज टायमार पयलीं कसली घरां आशिल्लीं पुर्तूगीज येवचें पयली कसली घरां आशिल्लीं मागीर हांगा हिंदूंची घरां वेगळी क्रिस्चनांची घरां वेगळे तरेन बांदली पुर्तूगीज आर्किटेकचर खूब आयले इस्लामीक कोचीक आर्किटेकचर खूब आयले सो ह्या सगळे गजालीचें खूब सुंदर म्युजीयमूच कशें आसा थंय त्या शिवाय तुमका इंट्रस्ट जर आसा जायत जाल्यार तातू भितर एक बुक आसा तांचो बरो प्रोफिटेबल बूक म्युजीयम म्हणजे हाउजीज ऑफ गोवा म्हूण तोय तुमच्यानी घेवपा जाता आनी ताच्या शिवाय आमी कांय घरां विजीट करून दाखयतात म्हणजे अशीं व्हडलीं घरां आसात राज आंगणाची घरां म्हणटात तांकां राज आंगण म्हणजे मदीं एक ऑपन यार्ड कशें आसता ऑपन हें आसता आनी ताचे चारूय वाटेंतल्यानन सगळें रूम्स आनी मदली जी एरिया आसता तें ऑपन एरा भायली ऑपन एरेिया आसता सारकी अशी प्लॅटफॉर्म कसो व्हडलो तसो आसता आनीक भितर ती मागीर आनी असले तरचीं कांय घरां आसा जी तुमका आमी इंट्रस्ट आसा जाल्यार तीं दोंगर माळ्यांचे पसून आसात जस जस एक एक माळेचे नॉर्मल घर दोन दोन माळयेचीं घरां तेन्ना काँक्रिट घालनासतना म्हणजे आता आमी टेर्रास घालचो पडटा काँक्रीट घालचें पडटा काँक्रिट घालना आशिल्लीं दोन दोन माळ्यांची घरां दोन दोनशीं वर्सांची भक्कम अजून कशी उबी आसात तीं तुमच्यानी पळोवपा जातली म्हणजे पयलीचें स्ट्रकचर कशें आशिल्लें तें त्याशिवाय मागीर तुमका आमी वेळ चांद्रा सारक्या म्हालान वरपाक शकता जंय डॉक्टर लुईस मिनेझी ब्रागांझा आसा ताचें व्हडलें घर आसा त्या शिवाय मडगांवां भितर थोडी घरां आसात ती भायर भितरल्यान तुमका आमी दाखोवपाक शकतात आनी त्याच बरोबर आमी तुमकां

नी तुमी खंयची खंयची ती म्हणजे आमचे कडेन पॅकेजीस आसा वेगळ्यो जी हिंदू क्रिस्चन घरां ही एक जालीं बट दिज आर ऑल एक्जॉटीक हाउजीस त्याच बरोबर तुमका ट्रायबल्सांची घरां जर पळोवपाक जाय जाल्यार आमी ट्रायबल विलेजीं भितर वरपा शकता थंय तांचे घरांचे बांदप तें कंम्पलीट वेगळें आसता ताजी पॅकेज वेगळी आसता सो तुमका कशी पॅकेज जाय ते पॅकेजी प्रमाणे तुमी सांगात आमी त्या प्रमाणे तुमका व्हरतात हय हय हय आमी तुमी तुमी सरळ आमची वॅब्साइटीचेर वचात कळ्ळे नी गायड फॉर गोवा म्हण आसा गायड फॉर गोवा डॉट कॉम ताचेर वचात आनी तुमका बाकिचोय सगळ्यो आसात आं म्हणजे आमी घरांत नी बाकिचेंय दाखयता कितें कितें त्यो सगळ्यो गजाली तुमच्यानी थंय बुकींग करपा जाता आनी हे करपा जाता आनी या या आनी वी वील गॅट बॅक टू यू तुमी फॉन नंबर दिल जाल्यार व्हॉट्सेपाचेर धाडटात आनी इमेल दिल जाल्यार इमेलाचेर सगळ्यो गजाली धाडटात त्या प्रमाणे सो या या बरें बरें थँक्यू थँक्यू थँक्यू